आमचें गोंय खूब सोबीत सुंदर पर्यटन थळांनी भरिल्लें आसा तांतुतलेंच आमचें काणकोण राज्य तेंवूय बी पर्यटन थळांनी भरिल्लें स्थळ अशें वळखीलें वता चारय वाटेनी समुद्रान आपल्या वेंगान धरला आनी पोळ्या साकून पाळोळे मेरेन समुद्र तटांनी भरिल्लें आसा पोळें माण्णे शेंद्रे गालजीबाग तळपण पाळोळें पाटणे अशें साबार जे आसा समुद्र तट हांगा आसात ह्या समुद्र तटांचेर जायते यात्री आपलें मनोरंजनय करतात तशेंच आपली रोग पिडा कमी करचे खातीर हे उदकांनी न्हातात आपले पांय बुडयतात जाणटी मनश्यां लेगीत आपली दुयेंसां जीं आसा कमी करपाक आपले पांय बुडोवन तें उदकांनी खारे उदकान रावतात कित्याक अशें म्हणले वता की खारे उदकान जेन्ना तूं न्हाता जावं तुजे पांय बुडयता तेन्ना तुजी दुयेंसां तशेंच तुज्या आंगाची सूज जी आसा कमी जाता सो हें जे आसा पर्यथन पर्यतन जे यात्री येता तांचे खातीर एक उपेगाची गजाल तशेंच मनोरंजनाची गजाल जावन आसा आनी हे जे आसा समुद्र तट खुबशे यात्र्यांक आपले सायडीन ओडून घेतात कित्याक पळयतनाच मन भुलवणे हे समुद्र तट थंयची रेंव थंयची ल्हारां थंयचो वाठार खूब सोबीत दिसता आनी ह्या सोबीतकायेन भरिल्ल्या ह्या काणकोण म्हालांत अश्यो गजाली आसात अशीं जीं आसा पर्यटन थळां आसात जाचे कारणान लोकाचें मनोरंजनय जाता आनी त्या जाग्याचेर येवन लोक आपली पिडा त्रास मन मोकळे करता